जोंनि बे ओनसोलाव धोरोमखौ बुङोब्ला जाय जि धोरोमखौ फालियो बयबो गावबागाव धोरोमखौनो बेराद मोजाङै फालियो आरो बयबो खिन्थु जोंना एना एनि सोरबा उमुख गुबुन धोरोम होननानै जों रावखौबो राव नासया आर रावखौबो दस्रा धोरोमाबो जोंखौ जेबो बुङा जोंबो बुङा जोंनि बे उदालगुरि अनसलाव ओरैबादि धोरोमा गावबागाव गावबागाव गाव जि धोरोमखौ फालियो बे धोरोमखौनो मोजाङैनो फालियो आरो मेगन सालायनाय गैया नाथ्रोद लायनाय गैया बेबादि आं मोनो जों ब्रह्म धोरोमनि मानसि जोंनो ब्रह्म धोरोमा ब्रह्मखौ फालियो जों मोनफ्रोमबो धोरोम माबा थिथियाव फालियोब्लाबो गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो जोंखौ जेबो होना आरो जोंबो बाथौ धोरोमखौ बाथौ धोरोमा जेरैबादि फालियो बेवहायबो जोंबो माब्लाबाफोर थांलाय फैलायबो जालाय लायो खिन्थु जों जेब्बो होनलाय लाया आरो गावबागाव गावबागाव धोरोमखौ गावबागाव गावबागाव मोजाङै फालियो आरो बाहाय उदालगुरियाव बर'फ्राबो अनेख खृष्टान धोरोमनि मानसि दङ जों खिन्थु जेबो साना आरो गावबागाव धोरोम होननानै गावबागाव नोंस्रा नोंसिनिखौ फालि जोंहा जोंनिखौ फालि खिन्थु नों फै आं फै नोंसोर मोजां नङा नोंसिनि धोरोमा बिदि बेबादि जोंनाव जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलाव रावबो रावखौबो नासयलायनाय गैया आरो धोरोमखौ लानानै बहुद मोनजाङै गावबागाव धोरोम फालियो जोङो बिसोरखौबो माब्लाबा इनभाइट खालामो माबा मोनसे गिदिर जायोब्ला बे समावबो सहाय खालाम लायो आरो जोंबो खृष्टानफोरनियावबो बर'दिन जायोब्ला बर'दिनावबो बिसोरो लिङो जोंबो थाङो आरो जोंनि बैसागु मागो बेफोरबादि समावबो बिसोरबो जोंनाव जोङो आलासि महरै लिंहरोब्ला बिसोरबो जोंनि न'आव जोंनि निमनथ्रनखौ रयखा खालामो जोंबो बिसिनि निमनथ्रनखौ रयखा खालामो खिन्थु गावबागाव धोरोम गावबागाव फालियो आरो रावबो रावजोंबो मा गाज्रि मोनलायनाय बा माबानाय गैया आरो